جی وعلیکم السلام ہاں الحمد اللہ جی الحمد اللہ آپ آئیں آپ سے بات ہو جی کیا چیز کی جانکاری چاہیے

جی بولیے جی نئے ڈیزائن میں تو بہت ہار آئے ہیں آپ کو لے گئے ہوئے کافی کافی عرصہ ہو گیا ہے آپ آئیں تو ہم آپ کو ںیو نیو ڈیزائن دکھاتے ہیں یا ابھی ریٹ یہی ستر اسی چل رہا ہے ستر اسی ہزار تک چل رہا ہے ون گریڈ کا ڈسکاؤنٹ یہ دیپاولی کا آفر چل رہا ہے دیپاولی چھٹ وٹ کا آفر چل رہا ہے تو ڈسکاؤنٹ ہو سکتا ہے ہوں الگ ہاں مل جائے گا الگ ٹائپ کا کوئی دقت نہیں ہاں کڑے کڑے وغیرہ کا بھی وہی حساب ہے سونے کے گریڈ کے حساب سے بنایا جاتا ہے یہاں پہ آپ جیسا کہیں جیسا آپ کہیں ویسا ہم بنا کر آپ کو دیں اور آفر چل رہا ہے اچھے خاصے وہ ہو جائیں گے آپ کے منافع بھی ہمارے بھی منافع ہو جائیں گے اور آپ کے بھی پورے ہو جائیں گے جی ہاں جی بالکل نیا ڈیزائن مل جائے گا جی نئے ایئر رنگ آیا ہے آئی رنگ آیا ہے کئی ساری چیزیں آئی ہیں پایل وغیرہ بھی آئے ہیں ساری چیزیں آئی ہیں آپ جیسا کہیں ایئر رنگ میں ڈیزائن نئی نئی ہاں آئی ہیں بہت ساری ڈیزائن آئی ہیں جی ہاں بنوا سکتے ہیں آپ مجھے ایمیل کے تھرو واٹس اپ کے تھرو کسی کے بھی تھرو آپ ہم کو کر سکتے ہیں فوٹو ووٹو بھیج کر آپ بنوا سکتے ہیں جی ان شاء اللہ وعلیکم السلام